हेलो नमस्ते सर क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं सर मैंने हाल ही में स्वेगी से ऐसे देवांग होटल से भोजन ऑर्डर किया है तो मुझे इसको वापस करना है सर मैंने इसको ऑनलाइन स्वेगी के माध्यम से ऑर्डर किया है और ये देवांग होटल से है तो इसकी उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत खराब है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ इसी से वितरित किया गया था तो टिफिन में से सब्जी निकली हुई थी और आप रेस्टोरेंट से पूछ के बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया मुझे इसको वापस करना है और इसका मुख्य कारण यही है कि जो भी मैंने ऑर्डर किया है वे बिल्कुल जो भोजन ऑर्डर किया था भोजन में स्वाद नहीं है रोटियाँ जली हुईं हैं सब्जी में नमक कम है फैली हुई है तो सर मुझे इसको वापस करना है और वापसी का मुख्य कारण ये है कि जो भोजन है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हैं